म्हाजो खेळ आवडटो खेळगडो म्हळ्यार के एल राहुल तो क्रिकेट खेळटा तो क्रिकेट खूब बरोच खेळटा जेन्ना तो पेक क्रिकेटीचे शॉट मारता तो म्हाका खूबच आवडता त्याचे गूण म्हळ्यार तो लोकांक हेल्प करता जे गरीब लोक हा ते तेमकां पयशें दिवन तो तांचें हेल्प करता तोच गूण म्हाका तेचो आवडटा समज जर तो म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव तेका विचारतलो की तूं जे करता तें बरें करता आनी ताचो हांव एक ऑटग्राफ घेतलो जो म्हाजे खातीर आसतलो आनी हांव जें खेळाचें तेचे कडेल्यान म्हायती काडून घेतलो